टैक्नोलॉजीअ समाचार उद्योग में धंधे में पांजे हीअं मदद कई आहे की घर वेठे पाण खे जेके इंफॉर्मेशन खपे जेके न्यूज खपे जेको समाचार खपे हो पाण खे घर वेठे वॉट व्हाटसप जे थ्रू या न्यूज जेका ऐप्स आहिनि एप्लीकेशंस जे थ्रू गूगल जे थ्रू घर वेठे मिली वेंदी आहे समाचार जीअं की किथे चोरी थी डकैती थी या किथे आग लॻी आहे आदि आदि ने जाम सारा समाचार हूंदा आहिनि जेको देश में छा थो हले हीअं समाज जी टैक्नोलॉजीअ जा हैल्प कई आहे मदद कई आहे जाम ऐं हीअं ई टैक्नोलॉजी उद्योग जेको आहे पंहिंजे घर वेठे समाचार ॾींदो आहे बिना किथे वेन वेंदे